हमरा इधर ढोङ्गी बाबासभ चलि आबै हथिन सभ ठकि ठुकिके लऽ जाए हथिन गने सभ बाबासभ इधर आएल गने आओर सभ ढोङ्गी बाबासभ आएल गने माँगैले तऽ तब ढोङ्गी सभ आएल गने माँगैले तब तब सभ लेलक गने ओतना सब अच्छा से तब दे दै हइ गन सभके किछु चावलसब लेलक पइसा पइसा वइसासब ढोङ्गी बाबा सभके देबेले पड़ै हइ सभ आबै हइ तब देबेले पड़ै हइ सभके ढोङ्गी बाबाके सभ लऽलै हतै